ڈرائنگ کے دوران میں بہت ساری چیز قسم کے فن پارے استعمال کرتی ہوں ہوں ہوں اس کے لیے میں ڈامس یوز میں کوئی بھی چیز جیسے اڑاتی ہوں میں کبھی کبھی سویمینگ کرتی ہوں کبھی وہ بناتی ہوں ہوں جو اس ٹائم میرے دماغ میں آتا ہے میں وہ بناتی ہوں میں پہلے سے کچھ سوچ کے نہیں رکھتی ہوں کہ مجھے اس کے لیے کیا بنانے ہیں اور کیا نہیں ڈانسنگ کرتے ہوئے سنگنگ کرتے ہوئے کھانے بناتے ہوئے اگر میں سپوز دیٹ کبھی کبھی میں کھانے بناتی ہوں اور اچانک سے کچھ میرے دماغ میں آتا ہے میں یہ نہیں کرتی کہ میں اس کو سوچوں نہیں میں کھانا بنا کر فوراً جاتی ہوں اپنا پورٹریٹ لیتی ہوں اور اس پر بنانا شروع کرتی ہوں اور مجھے جتنا سمجھ میں آتا ہے اتنا بناتی ہوں اور میری یہ کوشش رہتی ہے کہ ایک بارے میں مجھے جتنا آ رہا ہے میں اتنا بناؤں یہ نہ کہ پورا بنانے کی چکر میں پینٹنگ ہی خراب کر دوں میرے پاس ہندی کا برانڈس میں ایکچولی سارے برانڈس کا سامان استعمال کرتی رہتی میں او اوریہ ڈیٹیل کا زیادہ یوز کرتی ہوں جی یہ میں ہمارے نزدیکی اسٹیشنری شاپ نعیمیہ سے خریدتی ہوں وہاں کے سارے سامان جی نہیں آرٹ کا سامان اتنا تو مہنگا نہیں ہوتا ایکسپینسیو بھی نہیں ہوتا ہاں بٹ اتنا ہوتا ہے کہ ہر کوئی افورڈ کر سکے آرٹ کے سامان کو آسانی سے افورڈ بھی کیا جا سکتا ہے جیسے سامان مل سکتے ہیں جیسے کوچی ہے پورٹریٹ ہے کوئی بھی چیز ہے کلر ہے پیپر ہے ہر چیز آسانی سے اویلیبل ہے تھینک یو